जय झूलेलाल न मां अॼु ताईं को योगा कक्षा में भाग कोन्ह खयों आहे मां योगा कंदी हुयमि मूंखे योगा करण में लॻभॻि ॿ साल थी विया आहिनि मां ॿ साल पहिरीं यू ट्यूब सां ॾिसी करे योगा स्टार्ट कयो हो और हाण मां पंहिंजे पाण ई पंहिंजो योगा कंदी आहियां मूंखे को कक्षा जी ज़रूअत कोन्ह आहे